फिल्डआव गोबां खेलाफोर गेलेनो फैयो फरायसालिनिफोर गामिनिफोर बिदिनो बायदि बायदि जायगानिफ्राय गेलेनो फैयो जेरै बायदि बायदि खेला फुटबल क्रिकेट भलिबल बायदि बायदि हिनजावफोरबो आरो हौवाफोरबो गेलेनो फैयो फरायसालिनिफोराबो बायदि बायदि गेम गेलेनो फैयो जेरै खारनाय काबाडि बारनाय बायदि बायदि आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोर फैयो गथ'फोर सेंग्रा सिख्ला बायदि बायदि आरो गोबां बेफोरबायदिनो खेला दङ जेरै सिंगा बरदलै फिल्ड आरो उदालगुरियावबो बेफोरबायदिनो दङ